एह्दै बिच्च असेंगी एह् पुच्छेआ गेदा ऐ कि सारें शा मतलब कि रेयर सभने शाआह्ला बर्ड़ केह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा तुसें दिक्खेआ होऐ कदैं ते अस इक बारी में ते मेरे दोस्त जंगल च घूमने गी गेदे हे ते उत्थै असेंगी इक बर्ड़ लभेआ हा जेह्दा नांऽ ऐ तित्तर ते ओह् असें बक्खरा तां लग्गेआ हा क्योंकि ओह् इक ते बड़ा घट्ट लब्भदा ऐ ते उड़दा बी निं ऐ इन्ना कन्नै लोग ओह्दा शकार बी करदे न ते ओह् बर्ड़ मतलब बड़ा निक्का जेहा ते कन्नै प्यारा प्यारा शैल हा दिक्खने ते कन्नै इन्ना लब्भदा निं ऐ ते असेंगी तां गै ओह् बर्ड़ ठीक लग्गेआ ते मेरे दोस्त बी उ'नें बी दिक्खेआ बर्ड़ ते असें दोस्त ने ते पैह्ली बारी गै दिक्खेआ ओह् बर्ड़ ते ओह् है बी घट्ट गै लब्भने गी लब्भदा अस जंगल च गे हे सारे दोस्त जार बगैरा ते उत्थै लब्भेआ हा तित्तर ते फ्ही तित्तर बाद च चलिया हा